हाँ हमारे जयपुर जिले में काफ़ी मुख्य जनजातियाँ जैसे हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख काफ़ी है और कुछ पिछड़ी आदिवासी लोग हैं जो अभी तो मीणाओं में आते हैं पहले वह आदिवासियों में आते थे लेकिन अब मीणा जनजाति है वह आदिवासी है कुछ भाषाएं हैं हमारे जयपुर की भाषा राजस्थानी भाषा है जो सबसे अनोखी भाषा है और बोलने में काफ़ी अच्छी लगती है संस्कृति है पहनावा है जो काफ़ी अच्छा है और कल्चर जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है बेहद अच्छा है और आसपास के क्षेत्र में भाषण बदलता है जैसे हम जयपुर से बाहर दौसा की तरफ जाएंगे उधर भाषा खड़ी बोली मिलेगी और काफ़ी भाषा सामान भी है तो बदल जाती है प्रैक्टिस सक्सेस में सबसे बड़ी है